हमर पसन्दीदा पुस्तक मैथिलीके चर्चित कवि उपन्यासकार मायानन्द मिश्रके उपन्यास मन्त्रपुत्र रहल अछि हम बेर बेर मन्त्रपुत्रके पढ़ि अपनाके ओजस्वित बुझै छी एहि उपन्यासमे आजादीके पूर्व आ आजादीके बादके समाजक जे जीवन्त चित्रण अछि से हमरा बेर बेर पढ़ै लेल उत्साहित करैत अछि ई हमर सामाजिक धरोहर छी हमर सांस्कृतिक धरोहर छी हम चाहब जे मन्त्रपुत्र पर फिलिमके निर्माण अवश्य हुअए एहिसँ आजादीके पूर्व आजादीके बादके संस्कृति सामाजिक चेतना सँ सम्पूर्ण विश्व लाभान्वित होइत से हमर मान्यता अछि